میرے خیال میں گاؤں والے کے اوپر نیوج میں بات نہیں ہوتی ہے اکثر شہر کا ہی بات دکھایا جاتا ہے نیوج پہ گاؤں میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے نہ دکھایا جاتا ہے گاؤں کے لوگ کس طریقہ سے رہتے ہیں کون تکلیف میں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں یہ سب کوئی سا نہیں دکھایا جاتا ہے نیوج میں وہ شہر کی بات میں جہاں کچھ کانڈ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے شہر میں وہ شہر کا ہی دکھایا جاتا ہے کہ نیوج میں پیپر میں کیا ہوتا ہے گاؤں میں نہیں دکھایا جاتا ہے گاؤں میں نہ اسکول ہے اچھا سا نہ اسپتال ہے نہ کوئی اچھا سادھن ہے نہ روڈ ہے صحیح صحیح سے ہے نہ کہیں صحیح سے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں گاؤں بہت گاؤں اچھا نہیں رہتا ہے شہر ہے شہر میں ہی سب کچھ ملتا ہے دکھتا ہے دکھایا جاتا ہے سب کو کہ گاؤں میں کس طریقہ سے کیا چیز ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے سب کچھ گاؤں میں دکھایا جا شہر میں دکھایا جاتا ہے گاؤں کے لوگ کے بارے میں کیا ہے نہیں ہے کیسے ہے نہیں ہے کچھ نہیں دکھایا جاتا ہے نیوج میں گاؤں میں میں نیوج والے سب کو آنا چاہیے دکھانا چاہیے کیسے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کون سا حادثہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ دکھانا چاہیے گاؤں والوں کو بھی کہ گاؤں میں کیا ہے کیا استتھی ہے کیا کیسے لوگ گزرتے ہیں گاؤں کے لوگ کو بھی دکھانا چاہے نیوج پہ کہ ہاں گاؤں میں لوگ کیسے رہتے ہیں شہر میں ہی یہ سب دکھایا جاتا ہے کہ شہر کے لوگ کیسے ہیں گاؤں میں کوئی روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے گاؤں کے لوگ سب باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے یا علاج کے لیے ہو کچھ کچھ بھی اچھو پڑھنے کے لیے ہو گاؤں باہر چلے جاتے ہیں یہاں کوئی سادھن نہیں ہے یہاں بھی ہونا چاہیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اچھا ڈاکٹر ہو اچھا اسکول ہو اچھا کالج ہو اچھا کوچنگ ہو تاکہ بچہ سب باہر نہ جا سکے پڑھنے کے لیے یہیں ہو یہیں پڑھ پڑھ لکھ سکے اور یہاں روزگار کر سکے باہر جانے کی کوئی بات نہ ہو یہیں اپنا کمائے روزگار کرے اچھا سا کام کرے